असांजे भारत देश जो जेको एजुकेशन सिस्टम आहे उहो ॾाढो सुठो आहे पर अगरि मां ॿिए देशनि जी ॻाल्हियूं थी कयां त उन देशनि में जीअं एजुकेशन जी ॻाल्हि थी अचे त हुते प्रोजेक्टर थो हले ऑनलाइन क्लासियूं तूं हलनि ऑडियो विडियूं क्लासियूं तूं हलनि इन का छाहे उह देश वधीक तरक़ी करनि था ऐं उहो देश वधीक ई अॻियां वधनि था त मां चवां थी देश विकास अगरि थियणो आहे त असांजे देश में क्वालिफाइड मास्टर हुजणु खपनि ऐं उहो सुठो ज्ञान ॾेई करे असांजे भारत देश जे ॿारनि ॿारनि खे अॻियां वधाइनि ऐं हुननि जो हमेशह अॻियां इम्प्रूवमेंट करे सघे